गोदोथ' फ्राय गोदोनि जुगावनिया बेलेक दानि जुगनिया बेलेक गोदो जेनेबा गारि मथर गैया थाबायोमोन आथिंजोंनो फ्राय थाबायोमोन दा जुगाव दा गारि मथर जाजोब्बाय लोगोसे दा मबेल जुगबो जाबाय मबेलदोनो बे सोब जायगाखौनो नुयैखौबो नुजोब्बाय लामाफोरखौबो मबेलदोनो नायनानै माथिं थांनांगौ माथिं गिदिंलांनांगौ बेखौ नुजोबो लोगोसे बिदिनो बबावबा आन्दायबाबो बे मबेलजोंनो नायनानै गि बेरायलांनो हायो बे दाजुगाव दा जुगानो जाबाय बिराद मोजां जुग बेयाव जोङो बबावबा थांनो गोनांबा रेलाव थांनो गोनांबाबो बे मबेलदोनो नायनानै बेसेबां मोनहैखो बेसेन थाखो बबेयाव बबे थिनाव दङो बेफोरखौबो मबेलदोंनो मिथिजोबो लोगोसे जेनेबा बबावबा गलायाव बायनो माल बायनोब्ला फैसा गैयाब्ला बे मबेलदोंनो बरननो हायो मबेलानो बहुद मोजां लोगोसे गारि मटरावबो गिदिं लांब्ला बिदिनो बबावबा आन्दायबाय बेयावबो बे मबेलदोंनो बहुद खामानि मावनो हायो लोगोसे जेनेबा बबावबा जेनेबा फैसा जेनेबा नोंहा आंआ जेनेबा जोब्बाय बेयावबो मबेलदोंनो फैसाखौबो मोन लाब्रबनो हायो दा जुगाव लोगोसे मटर दायो दा जुगाव सोबबावनो मबेलदोंनो हाजोबो आरो लोगोसे बेरायनायावबो बे गारि मटरदोंनो थांजोब बेरायनो हायो लोगोसे बेखिनियानोसै आरो